गाँवके इसकुल आओर शहरके इसकुलमे तऽ ओना तऽ कोनो तुलना नहि छै दुन्नू अपन जगहपर ठीक छै गाँवके इसकुल जे गरीब लोक सब छथिन जिनका ओत्ते उपाय नहि छन्हि जे ओ बाहर जाके अपन बच्चा सबके पढ़ा पाबथिन हुनका सबके लेल तऽ गाँवके इसकुल ठीक छन्हि लेकिन गाँवके इसकुल सबमे की छै तऽ जादा तरहके एक्टिविटीज नहि मिल पाबय छै चाहय ओ भेल कोनो खेलकूदसँ रिलेटेड भेल या फेर इंग्लिशसँ भेल नहि भऽ पाबय छै लेकिन तैयौ गरीब लोक जे सब नहि छथिन ओत्ते जे जा सकथिन बाहर जे अपन बच्चाके पढ़ा सकथिन ओतो रहिके ओत्ते तऽ नहि हुनका सबके लेल तऽ गाँवके इसकुल ठीक छै लेकिन शहरके इसकुलमे की होइ छै तऽ पढ़ा जिनका छन्हि ओतय मतलब समझ जे जाके पढ़ा पाबय छथिन ओ तऽ पढ़यबते छथिन शहर सबके इसकुलमे की होइ छै अहाँके पढ़ाइ तऽ हेबय करत पढ़ाइके साथ साथ जते सोशल एक्टिविटीज छै या मतलब खेलकूदसँ रिलेटेड भेल या जतेक जे जे चीज होइ छै ओहो सब सिखायल जाइ छै आओर प्लस टीचरो सब नीक रहय छथिन जे स्टुडेन्ट सबके जादा मतलब नीक सँ समझा पाबय छथिन आओर गाँव सबके इसकुलमे की होइ छै तऽ ओहन तरहके शिक्षको सब नहि मिल पाबय छथिन जे मतलब एगो बच्चाके जेना की केना पढ़ेबाक चाही केना की हेतय से सब नहि मतलब एखनो तक गाँवके इसकुल तऽ ओते प्रोग्रेस नहि कयलकइ हन किएक कि सेहो छै कारण टीचरके लेल बढ़िआँ टीचर सब नहि गाँवमे एखन भेट पाबय छै इसकुल सबमे जे बच्चाके गाइड करय ओनैहियो मतलब शहरके मतलब विद्यार्थीके अपेक्षा गाँवके विद्यार्थी सबके बेस जे होइ छै ने जड़ ओ स्ट्रोंग रहय छै आओर शहरके बच्चा सब की होइ छै चीप यानि कि उपरसँ देखयमे जादा नीक रहल सेहो किएक तऽ जादा लोक चाहय छै जे हम शहर रहिके पढ़ी जे ओतोऽ हमरा पढ़ाइके साथ साथ मतलब बजयके उपरसँ खेलायके उपरसँ जे अहाँके पढ़ाइके अलावा अलग रूचि यऽ उहो पूरा भऽ जाइत आओर गाँवके इसकुल सबमे तऽ से नहि भऽ पाबय छै